जोंङो ना हमनो थांङोब्ला जोंङो मा मा आइजें लांनांगौ बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो आजिखालिथ' दा मा बुंनो हारसिं हारसिं जाहैजोबो नालाय बयबो ना हमनाया बेखायनो एखमब्ला जोंङो बोरसि दान्दाजों जों ना हमहैयो आरो एखमब्ला जोंङो ख'खा लानानै दुब्लि बारियाव ख'खा खाखि लानानै जोंङो दुब्लि बारियाव आलि गोजौ नायनानै सानानै जोंङो बाहायबो ना मावा हमनाय जायो ओमफ्राय दंग'फोर रानोब्ला जोंङो खदाल जेखाय बिदिनो लाब जे लानानै जोंङो दबा थेनानै सारो

एखमब्ला जोंङो हाथायाव हाथायाव मोननाय फासि जे जोंङो बेजोंबो नाखौ सानानै जायो आरो एखमब्ला जोंङो दै रानथारोब्ला दै रानथारोब्ला खदालजों जोंङो ना बान्दार बेखौ जोंङो जावख'नानै जोंङो नाखौ हमनो हायो आरो एखमब्ला जोंङो ख'बाय जे लानानै जोंङो बबेबा बबेबा दैयाव थांनानै जे जेजों सारो बेजोंबो जोंङो नाखौ मोनजायो जानो हायो आरो जोङो एखमब्ला

लाब जे होननाय दं मोनसे जों बेजोंबो दंग' फिसा फिसायाव बे लाब जेजोंबो जोंङो हमनानै जानो हायो

मा होनो जोङो एखमब्ला जोङो बै मोनायाव खेबजां लानानै बोरला लानानै टर्स लानानै मनाफोर लानानै एबा ख'बायफोर लानानै जोङो मोनायाव ना गावहैनानैबो जानो हायो आरो बोरसि लानानै जों मोनायावबो जोंङो औवा मुरा सेर सेर जिरायनानै नाखौ हमनो हायो जों जानो हायो आरो बिदिनो बबेबा समाव जोंङो बेबायदिनो दैमायाव एसे सेमोब्ला अबावबाफोर खुन्दा गुलानिफोर दंब्ला जों बाहायबो जों बेखौ जि जोम जों दख'ना एबा दख'ना सुरिफोरजों जोंङो बेखौ थेख'नानै जोंङो बाहाय बिसंगालि सिफ्लेनानै जों इसे बिसबायदि होनानै जोंङो नाखौ जों बेजोंबो हमनानै जानो हायो बे जोबथ'बाय आरो जेराव बियो गोदो गोदायनिफ्राय सोलायबोनाय खौ जों बारा फाराग नुआखै मानोना गोदो जोंङो नाखौ ज' ज' हमनानै ज' ज' गामियैनो थांनानै जोङो हमहैनो हायोमोन आमफ्राय दानाया दानि ओनसोलाव दानि जुगाव बेफोरबायदि गामियै ज'ज' ओंखारलायनाया खमायबाय बेनि थाखायनो जोंङो दा गावगाबागाव ना हमनानै जानाया हारसिं नङाब्ला साथाम साब्रैजों जों बिदि लोगो नांनानै जों दा नाखौ हमनानै जानो हायो आरो फारागा बेनो गोदोनि दिनाव गामियैनो थांङोमोन दानि जुगाव सानैजों साथामजों लोगो जानानै ना हमनाय फारागा बेनो गोजोनथों